भारत देश में हेल्थ केअर सिस्टम में जामु सुधारु अची वियो आहे नईं नईं टेक्नोलॉजी मशिनूं अची वियूं आहिनि पर हे सभु पोस्ट सभु प्रायवेट हॉस्पिटलुनि में वधीक आहे पैसा वारा त पा फु हॉस्पिटलनि में वञी था सघनि अफोर्ड करे था सघनि ऐं हुते वञी करे महांगियूं मशिनियुनि जो सभु कोई सुविधा वठी थो सघे पर जो ग़रीब आहिनि जो गवर्मेंट हॉस्पिटल में भर्ती था थियनि गवर्मेंट हॉस्पिटल में हे सभु सुविधा नाहे कईं दफ़ा इएं थिए थो त गवर्मेंट हॉस्पिटल में मरीज़ु भर्ती थियण खां पोइ बि गवर्मेंट वरी चए थी त इलाजु नथो थिए तव्हांखे प्रायवेट हॉस्पिटल में वञिणो अथव ऐं वरी हुतां शिफ्ट थी करे प्रायवेट हॉस्पिटल में वञिणो थो पए ऐं असांसा इहो थी चुको आहे पहिरियां मुंहिंजी पंहिंजी सॻी माउ सां इअं थियो आहे गवर्मेंट हॉस्पिटल में ऐडमिट करणु खां पोइ बि हेॾा ॾींहं हेॾा ॾींहं ऐडमिट थियण खां पोइ लास्ट मुमेंट में चवनि था त हाणे असां वटि हे सभु टेक्नोलॉजीअ जूं मशिनूं नाहिनि तव्हां प्रायवेट में शिफ्ट करिणो पवंदो ऐं प्रायवेट में शिफ्ट करण जो असांखे ख़र्चो न हो जंहिंजे करे मुंहिंजी माउ हली वई त हे जामु माण्हू इअं आहिनि जंहिंखे इलाजु न कराइण जे करे वेचारा मरीज़ बची ना सा था सघनि ऐं घणो दफ़ा त इअं बि थिए थो जो एंबुलंस टाइम ते नथी अचे तॾहिं बि मरीज मरी था वञनि ऐं अगरि एंबुलेंस अची बि थी वञे त ट्रॅफिक हेॾी आहे ट्रॅफिक जो सिस्टम हेतो एतिरो ख़राबु आहे इते रोड ख़राबु आहिनि रस्ता ख़राबु आहिनि ऐं ट्रॅफिक हेॾी लंबी हूंदी आहे एॾो हेॾो रस्ते ते ख़राबु ट्रॅफिक आहे जो पहुचंदे पहुचंदे रस्ते ते ई एंबुलेंस में ही मरीज़ु दमु थो तोड़े छॾे हे सभु ॿाहिरि देशनि में नाहे ॿाहिरि देशनि में इहे सुविधा जामु सुठी आहे त रोड ते बि कंहिं मरीज़ खे ॾिसनि था त ताबड़तोब अची करे हुन मां उन ई टाइम खणी करे फटाफट ऐडमिट कनि था पर असांजे देश में हे सिस्टम नाहे असांजे देश में पहिरियों पैसा त भरियो ऐं पोइ वञी करे ऐडमिट कंदा त जंहिंखे पैसा नाहिनि हू किथे वेंदा ऐं कीअं कीअं कंदा ग़रीबु कीअं इलाज कंदा घणो टा दफ़ा त असां इअं ई ॾिठो आहे जीअं ग़रीब वेचारनि जेसिताईं अरेंजमेंट कनि था पैसनि जी तेसिताईं मरीज़ मरी थो वञे ऑपरेशन लाइ लखनि रुपियनि जी ज़रूरत आहे वॾा ऑपरेशन आहिनि जो सिर्फ़ु ख़ाली प्रायवेट हॉस्पिटलुनि में थियनि था गवर्मेट हॉस्पिटलुनि वारा चवनि था की सुविधा नाहे तव्हां प्रायवेट में वञो ऐं प्रायवेट में पैसा नाहिनि त मरीज़ु मरी थो वञे पोइ हे सभु स स सुविधा थियणु खपे असांजे देशनि में बि ॿाहिरि देशनि वांगुरु जो इअं छो त सभु कोई प्रायवेट में ई आहिनि असांखे गवर्मेंट छो सुविधा नथी ॾिए असांखे हॉस्पिटल में छो सिस्टम्स नाहिनि इंप्रुवमेंट थियो आहे पर हेॾो न थियो आहे फोर्टी परसेंट इंप्रुवमेंट थियो आहे बाक़ी सिक्स्टी परसेंट जो आहे उहो असां किथे वञू ग़रीबु किथे वञे हू इलाजु किथे कराइनि वञी करे हे सभु तकलिफ़ूं झेलणी थियूं पइनि असांखे असांजे देश में पहिरियों त सफ़ाई नाहे गंदियूं आहिनि सभु प्रायवेट हॉस्पिटल में माण्हू हे बि हिन लाइ बि वञनि था त उते सफ़ाई आहे ऐं गवर्मेंट हॉस्पिटल में वेंदा त सफ़ा साफ़ु सफ़ाई आहे ई न बिलकुलु ऐं ॾिसी करे अधि अधि त सॼी बीमारी हुते हुते वधी थी वञे उहो ॾिसी करे ई त घणा माण्हू जंहिंखे पैसा नाहिनि वेचारा ॿाहिरां पैसा खणी करे व्याजनि ते पैसा खणी करे बि पंहिंजे माइटनि खे रिश्तेदारनि खे प्रायवेट में छो था विझनि छो गंदगी आहे हिते गवर्मेंट होस्पिटल में गंदगी वधीक आहे प्रायवेट में साफ़ु सफ़ाई आहे ऐं उन्हनि खे मरीज़ खे बचाइण जी उमीद थोरी वधीक थी लॻे ऐं गवर्मेंट में थोरो डपु थो लॻे भई अलाए डॉक्टर टाइम ते नथा अचनि डॉक्टर घटि आहिनि प्रायवेट में डॉक्टर टाइम ते ईंदा त असां ॿाहिरां खणी करे बि प्रायवेट में छो विझनि था इहो ई कारणु पर कॾहिं कॾहिं इअं बि थिए थो त प्रायवेट में बि मरीज़ु मरी थो वञे त प्रायवेट में लूटमलूटी जामु थी थिए जो बिल आहे उनखां डबल बिल बि माणीनि था मरीज़ कॾहिं कॾहिं हाणे इअं बि केस थियो आहे कि माण मरीज़ु मरी थो वञे तॾहिं बि जबरदस्ती उन्हनि खे वेंटीलेटर में रखनि था हाणे विच में इहो बि केस ॿुधणु में आयो आहे त मरीज़ु मरी वियो आहे तॾहिं बि वेंटीलेटर में रखियो आहे पोइ घणा ई अहिड़ा बि मण्हू आहिनि जो वेचारा प्रायवेट में बि वञी फंसी पिया आहिनि पोइ पाण ई गवर्मेंट खे पंहिंजो सिस्टम चेंज करिणो खपे ऐं थोरो इअं करणु खपे जे टाइम टू टाइम गवर हॉस्पिटल्स में प्रायवेट हुजे या गवर्मेंट चेकींग चेकींग सिस्टम बि चालू करिणो खपे त वञी करे टाइम टाइम ते वञी करे ॾिसनि चेकींग करनि के सिस्टम्स जो आहे प्रायवेट या गवर्मेंट ॿिन्हिनि हॉस्पिटल में बरोबरु सभु कुझु थिए थो या नथो थिए डॉक्टरनि छा था कनि इलाजु बरोबरु थिए थो नथो थिए असांजे देश में हे सभु शयुनि जी जामु ज़रूरत आहे